हम बहुत मल बहुत ग़रीब हैं बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में इस्कूल अच्छे से है नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे तो हमारे लड़का भी काम कर रहे हैं मज़दूरी कर रहे हैं इस्कूल है अच्छे से तो पढ़ाई लिखाई कहीं नौकरी कम करे लागे तो हियें स्कूल तो है नहीं अच्छे से सब मज़दूरी करते हैं धान लगाते हैं काटते हैं गोहूँ भी काटते हैं बहुत भी मज़दूर हैं इस्कूल भी नहीं है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई दि नौकरी भी पाइजें कब अच्छे से काम करें इस सब तो कुछ नहीं है यहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे काम करते हैं मज़दूर कर मज़दूरी करते हैं तब कमाते हैं तब खाते हैं कुछ है नहीं हमारे सबकी बहुत ग़रीब हैं सब काम छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं इस्कूल भी अच्छे से नहीं है मज़्जौन भी इस्कूल उसमें पैसा घूँस देंगे तो पढ़ा भी सकेंगे उतना पैसा है नहीं कहाँ से पढ़ाएँगे अच्छा सा स्कूल हो तो पढ़ाए तब नौकरी पावें बच्चन हमार तब अच्छे से काम करें पूरे गाँव का ऐसा हाई जितना बच्चा है सब काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं सब मज़दूरी करते हैं तब कमाते है खाते हैं इस्कूल कोई पढ़ाई इस्कूल ही नहीं है तो पढ़े कहाँ जाएंगे अच्छे से कहीं इस्कूल भी नहीं है